जेना कोनो बेगुएसरायमे जीन्स आओर कोनो दोकानमे लेलिए जेना जीन्से लेलिए वी मार्ट दोकानमे जीन्स किएकि ब्रान्डेड रहै छै जीन्स किएकि ओकरामे रङ्ग नहि भागै छै कलर उड़ल नहि जाइ छै आओर कलर जाइ गारण्टी रहै छै नहि जएतै ओतना दुइ साल एक सालके गारण्टी रहै छै अपने दोस्तके विचारै छिए खरिदै छिए दोकानमे जाके खरिदै छिए अपन दोस्तके साथ दोस्त आबै छै दोकानसे खरिदे कहै छै दोस्त ककरा दोकानमे लेलही कतना अच्छा जीन्स छौ कतनामे देलकौ नहि देलकौ हमे कहै छिए एतना तीन सओ चारि सओमे देलकै सस्तेमे ई जीन्स अच्छा छै रङ्गो आओर नहि भागै छै तीन चारि महिना भै गेलै जीन्सके रङ्ग नहि भागलै अभी तक किछु नहि भेलै फाटलै उटलै किछु नहिए ने चल तऽ दोस्त कहै छै कि हमरो किनाइ नहि देबही एकटा कहलिए कि जे हँ चल ने किनाइ देबौ कनि खरचा उरचा करि देबही किछु लिट्टी आओर खिलै देबही तऽ हम जाइ छिए तऽ एतना दोकानमे जाइ छिए तऽ दोकानोदार कहै छै ई के छिऔ तऽ कहै छिए हमर दोस्त छिए दोस्त हइ एतना अच्छा जीन्स खरिदतै कहतै कि दोस्ते हइ कतनामे दिअऽ ओकरा कहलिए जतनामे हमरा देलहो ओतनामे दै दहो हमर दोस्त देखबे कएलऽ तऽ आओर दोकानमे आओर अएतऽ हमर दोस्त खरिदैले तऽ दोकनदार दै छै दै तऽ दोस्त खरिद लै छै तकर बाद जाइ छै ई अपन दोस्तके कहै छै कहै छै कि हमर दोस्तके दही ने ई जीन्स दैके खरिदतै ओ अपन दोस्तके कहै छै कि हँ चलै हमरो खरिद दे ओहो जाइ छै खरिद लै ले एतना अच्छा जीन्स रहै छै स्पार्क कम्पनी भाइ कोनो कम्पनीके रहै छै एतना अच्छा कम्पनीके रहै छै लेकिन कम्पनी रङ्ग उङ्ग नहि भागै छै दोकनदार कहै छै कि अच्छा बात छै फेर जीन्स नहि खरिदबही कोनो मुण्डन उण्डन होइ छै जेना शादिए बिआह होइ छै घरमे कहै छै चल कोन दोकानमे खरिदलही जीन्स कहलिए ओ बेगूसराय वी मार्टमे खरिद लेबै वी मार्टमे खरिदबै तऽ एकर रिङ्ग नहि रङ्ग नहि भागै छै भाइ गारण्टी रहै छै एक सालभरि किछु गारण्टी रहै छै छओ महिनाके जीन्स नहि भागै छै किछु नहि होइ छै फटै जल्दी नहि छै आओर फटबो करै छै तऽ दोकनदार कहै छै ला दोसर जीन्स दै छिऔ दे एकरासे अच्छा दाम दाम किछु लागतौ जाइ छिए दोकनदार विचार किछु दाममे लै लै छिए जीन्स जीन्सके लेने के बाद मुण्डन शादी बिआह होइ छै तऽ एतना कहबै कि एतना दोकनदारके छै एतना आओर जीन्स लिए सकै छै हाँ हो जेतै कतना लेबहो पूरा दस पनरह आदमीके लैके छै दस पनरह बच्चाके लैके छै कहै छै हो जेतै एतना एतना दाम लगतऽ बौआ एतना रेट लगतऽ दस पनरह हजार बीस हजार कहै छै कोइ बात नहि छै दै ने दहो अच्छा जीन्स रहबे ने करै छै तऽ एतना जीन्समे लै लै छै किएकि अच्छा जीन्स रहै छै जीन्समे कोइ कमी नहि रहै छिकै कितना छूटो दै छै दोकनदार दै किएक तऽ दोसर दोकानमे जेबै तऽ फाटल चिटल रहतै जीन्स किएकि अच्छा जीन्स नहि रहै छै किएकि जीन्स